हा ॿुधायो

ॿुधायो छा छा खपेव सभु आहिनि जेको तव्हांखे खपे हा आहिनि हा

भले ॿुधायो घ ॿुधायो घणियूं खपेव वीह रूपये टमाटा वीह रूपये बिह सठ रूपये किलो ईंदव तव्हांखे सुठा अच्छा बिह मस्तु घणा खपेव त इन त मां पोइ ॿुधायांव हा

हा त भले घटि थी वेंदो

हा वठोणा बि आहिनि सठ रूपये किलो हा पंजाह रूपया पवंदा तव्हांखे घर में

हा हा आहिनि हा आहे तव्हांखे घणो घणो खपेव ॿुधायो त मां लिखंदी वञा हा

हा डू थी पए हा हा माना मां चओ हा पैक करे रखां तव्हां खणी वेंदव की न घर मोकिले छॾियांव जीअं तव्हांखे चओ हा भले केॾीमहिल खपेव शाम ताईं की न हींअर खपेव हा हा भले लिवाटण गुआर गुलु गोभी पटाटा टमाटा ऐं धाणा धाणा मिर्च अहिड़ो ॿियो कुझु खपेव आरतू या बसरि थूम

ॾिसी करे चवांव थी हा हा ॿियो त

आरतू ॿ सौ आरतू ॿी सौं किलो अथव हा त भले मोकिले छॾियांव न सभु चिठी ठाहे मोकिलियांव थी पोइ तव्हां ॾिसी वठिजो हा भले जय झूलेलाल